मुझे सब से अच्छा प्रिय खेल क्रिकेट लगता है वैसे तो बहुत सारे खेल है जो मुझे पसंद है पर क्रिकेट मेरा सब से पसंददीदा खेल रहा है उसके अनेक पात्र मुझे पसंद है पर उन सब में मुझे धोनी बहुत पसंद है क्योंकि उसकी खेलने के इस्टाइल खेलने का तरीक़ा और कई ऐसी चीज़े हैं जो मुझ को अच्छी लगती है वो पहले से भी खेलता आ रहा है बहुत कम उमर से और अभी तक वो खेल ही रहा है और अभी भी वो आई आई पी एल में खेल ही रहा है और उसकी बोली भी बहुत लगती है क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर है वो मुझे बहुत पसंद है